मैं ऐसी पाँच तारीख बता सकता हूँ जो मुझे याद हैं पहली तारीख आठ जुलाई दो हजार तीन जिस दिन मैं पैदा हुआ था दूसरी तारीख बारह अगस्त दो हजार पाँच जिस दिन मेरा भाई पैदा हुआ था और दो जुलाई दो हजार ग्यारह जिस दिन मेरे चाचा का लड़का हुआ था और चौथी तारीख है पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस जिस दिन अपना देश भारत आजाद हुआ था और फिर तारीख है पाँचवीं तारीख बीस मार्च दो हजार बीस जिस दिन भारत में पहला लौकडाउन लगा था